कला उद्योग जे छै ने हमरा सभके युट्युब के माध्यमसँ मिलै छै सोशल मिडिया युट्युब जे छै चैनल सभ आइ काल्हि दुनियाँ छै चलबैत हेबै तऽ वएह सभमे जे छै से कलाकार अपन अपन तकनीक अपन अपन अदाकार देखाबैत छै अपन कॉमेडी जेना कॉमेडी होइ छै नाटक होइ छै डान्स होइ छै गीत होइ छै सङ्गीत होइ छै वएह सभमे जे छै से अपन अपन कलाकारी देखाबै छै तकनीक देखाबै छै तऽ यूटयूब सभ जे छै हुनकर तकनीक देखलाक बाद सोशल मिडिया पर प्रसारित होइ छै सभ हुनकर वीडियो देखलक सोशल मिडिया पर प्रसारित होइ छै तकर बाद जे छै सोशल मिडिया यूटयूब पर जे छै पैसा हुनका मिलै छै हुनकर चैनल दै छै अपन अपन चैनल रहै छै अपन अपन कलाकार सभके चैनल रहै छै ओहिपर हुनका सभके व्यू मिलल तऽ बनै छै पैसा सभ मिलल तऽ इएह हम कहब